ہمارے علاقے میں ہر طرح کا ہر طرح کا مذہب رہتے ہیں کچھ مسلمان ہے کچھ ہندو ہے ہمارے علاقے میں مسجد وغیرہ ہے ہم لوگ جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں پانچوں وقت کا نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس میں قرآن خوانی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کا وہ کیا جاتا ہے اسی طرح ہندو بھائی لوگ بھی رہتے ہیں مندر میں جاتے ہیں اپنا جو بھی اس کا یہ ہوتا ہے پوجا پاٹھ جو بھی ہوتا ہے اپنا وہ اس میں رہتے ہیں ہم لوگ مسجد مدرسہ میں کرتے ہیں ہر طرح کا ٹھیک ہے سبھی تو ایسا کوئی یہ نہیں ہے ہندو مسلم لڑائی جھگڑا تو خیر اتنا نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کا اچھے سے رہتے ہیں گھر دوار میں رہتے ہیں ملاوٹ رہتا ہے سمجھوتا رہتا ہے ہم لوگ کو بھی وہ لوگ ڈسٹپ نہیں کرتا ہے ہم لوگ بھی اس کو ڈسٹپ نہیں کرتے ہیں سب اپنا اپنا مذہب کو کرنے والے رہتے ہیں وہ لوگ اپنا مندر میں جا کے کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے مسجد میں کرتے ہیں ہر طرح کا جو بھی ہوتا ہے اپنا میں کرتا ہوں مسجد میں کرتا ہوں وہ لوگ مندر میں کرتے ہیں پوجا پاٹھ جو بھی رسم ہے وہ لوگ اپنا مندر میں کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے مسجد وغیرہ میں کرتے ہیں نماز روزہ وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے مسجد میں کرتے ہیں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں